हॅलो पुजा ट्रवलर्स न्हू म्हजें नांव रिद्धी नायक हांव तिवरेचें महालक्ष्मी देवळा कडलें म्हाका आठ मनशां खातीर एक कॅब बूक करपाक करपाची आशिल्ली म्हजो कुटुंब आनी इश्ट अशीं आठ मनशां आमी आसतलीं आमी चोरला घाट वचपाचें येवजिलां आयतारा चवदा तारखेक सकाळचें णव वरांचेर प्लीज जिपीची सोय जाता जाल्यार चड बरें जीप जिपीन ट्रॅवल करपाक आमकां खूब आवडटलें आनी जर जीप एवलेबल नाच्च जाल्यार तुमी कसलीय दुसरी गाडी हाडपा शकतात पूण आमकां तुमच्या एजन्सी वांगडा वचपाक जाय तुमच्या बद्दल आमी खूब आयकलां तशेंच खूब बरे बरे रिव्यूज आयकल्यात तशेंच तुमी वाटेर जेवणाची बरे अशी सोय करतले अशी आमी आस्त बाळगिता तशेंच वाटेर आनीकूय पर्यटन सुवातो आसात जाल्यार तुमी आमकां सजॅस्ट करपा शकता आयतारा तुमी मातशें बेगीनूच ये येयात कारण म्हणजे आमकां वाटेर आमच्या इश्टांकूय घेवपाक जाय म्हणून तुमची ए ट्रॅवल एजंसी खूब एफोर्डेबल आसात हांवें तुमचे एजन्सी बद्दल खूब आयकलां तशें वाचलांय बीन तुमकां कितें एडवान्स पयशे दिवचे पडटले जाल्यार कळयात देव बरें करूं